चित्रकार म्हणून हांव जेन्ना चित्रां काडी या कम्पिटिशनांक पार्टिसिपेट करी तेन्ना म्हाका अशीं जाय आशिल्लीं बक्षीस केन्ना मेळनासलीं अशें यश अशें मेळोकूच नासलें आं म्हाका अशें दिसतालें हांव हेज्यान चड डिजर्व करता बट तें गांवानासलें आनी मागीर हांव अशें पेंटिंग्स घरा कडेन बीन कोणी येता तेन्ना तांकां दाखयतालें आल्यार कोणाक जाय जाल्यार घेवपाक दितालें पूण लोक अशे घेयनासले केन्ना वॉट्सॅपाचेर स्टेटस बीन दवरले जाल्यार लोकांक जाय आसलीं बट तीं घेयनासली कित्याक पयशे चड म्हणटालीं ऑर नाजाल्या म्हणटालीं किदें त्या पयशांक तें ड्रॉईंग वर्त ना अशें म्हणी मागीर म्हाका अशें दिसता किदें म्हाज्यात भितून किदें तरी कमी आसा म्हणून हांवें आनीक चड प्रॅक्टीस केली ड्रॉईंग काडपाची आनी मागीर फ्रॅण्सांक फोटोज सॅण केले पळय हे ड्रॉइंगाचे मागीर इल्लें इल्लें करून लोकांक आवडूंक लागलें आनी मागी तांकां अशें दिसलें आं म्हजे एफट्सूय दिसले त्या पेंटिंगान आनीक मागीर ते एफट्सांक ते जी हांव प्रायस लायतालें तेवूय दिसली ती वर्त आसा अशें दिसलें मागी थोड लोक अशे घेवपाक लागले आनींग मागीर अशें कॉम्पिटिशनांनी बीन गेलें जाल्यार म्हाका मागीर प्रायजीसूय म्हाका जाय तशीं गावपाक लागलीं आनीक सारकी यशूय मेळें म्हाका त्या ड्रॉइंगांनी बीन कॉम्पिटिशनांनी बीन आनीक स्टेशनरीचो उणाव म्हटल्यार हय केन्ना केन्ना म्हाका कितें अर्जंट किदें ड्रॉईंग बी काडपाक जाय आसता कोणाक गिफ्ट करपाक जाय आसता तेन्ना एक एकदां म्हाज्या कडेन त्यो गजाली आसना कलर्स आसना एक एकदां ब्रशीस आसना तेन्ना

तो एक उणाव आसता आनी प्रेरणा आनी आदार म्हटल्यार अशें कमीपण अशें केन्नात दिसुना कित्याक म्हाका म्हजी फ्रॅण्सूय साथ दिता घरा कडेन मां पप्पा भाव सगळीं जाणां काडपाक प्रोत्साहीत करता त्या खातीर तेजी उणाव असो कसो जाणवलो ना आजून